नागरिकों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था में सुधार होने चाहिए जैसे कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो बहुत ईमानदार नहीं है लेकिन ईमानदार होने चाहिए और जगह जगह पर पुलिस इस्टेसन खुलवाने चाहिए एवं सामाजिक स्थल भी बनाने चाहिए जैसे कि देश में क्राइम बढ़ रहा है इस क्राइम को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस टेसन एवं सी सी टी वी कैमरा एवं जो हमारे देश के रखवाले हैं उन लोगों को भी होना चाहिये ऐसे ऐसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी एवं क्राइम भी कम होगा